اردو زبان کی تاریخ بہت وسیع اور دنیا بھر میں مختلف اہم تاریخوں کے ساتھ منسلک ہے اردو زبان کا آغاز مغربی بھارت میں ہوا اور یہ زبان ترکی عربی فارسی سنسکرت اور ہندی کے مختلف ذرائع سے واقفیت حاصل کرتی رہی اردو کا نیا قومی معیار گذشتہ چھ مئی اٹھارہ سو ستاون کے بعد شروع ہوا جب برطانوی راج کے تحت تعلیمی ادبی اور انتشاری کاموں میں اس کا استعمال بڑھا دیا گیا اردو زبان کی تاریخ میں مختلف دور کے ساتھ اس کی شکل و صورت میں تبدیلیاں آئی ہیں اس کے زبانی اور ادبی اثرات کے ساتھ ساتھ تاریخی واقعات بھی اس پر اثر انداز ہوئے ہیں اردو زبان کو مختلف حکومتوں تاریخی شخصیات اور فرہنگی تاثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے جس سے اس کی انتقالی روایات مختلف طریقوں سے متاثر ہوئیں یہ تغیرات وقت کے ساتھ آئیں لیکن اردو زبان کی قوت اور اثر کو حفظ کیا گیا ہے اور یہ اب بھی پاکستان کی قومی زبان کے طور پر اہم ہے اور ہندوستان میں بھی زندگی کا اہم حصہ ہے اور اس کے علاوہ اردو زبان بہت سارے ملکوں میں بھی ایک اہم کردار اور ایک اہم زبان مانا جاتا ہے